हा स्कूल खां पो ॿारनि खे अॻियां वधणु खपे उच्च शिक्षा उन्हमि खे कॉलेज पढ़णु खपे ग्रेजुएट थिअणु खपे मास्टर डिग्री करणु खपे उनखां पोइ उन्हनि खे अॻियां वधी कुझु जेको उन्हनि जे खु़ुशी हुजे की हा असांखे अॻियां वधी पढ़िणो आहे ऐं उन्हनि खे अॻियां वधिणो आहे ऐं हा अगरि हुननि जा घर वारा राज़ी आहिनि त उहेई उन्हनि खे करणु खपे पर हा शिक्षा ॾाढी जरूरी आहे अॼु जे ज़माने में शिक्षा जे बिना कुझु बि न आहे शिक्षा जे बिना तव्हां हिकिड़ा पशु समान आहियो हिकिड़ा पशु आहियो विद्या विहिन पशु समानु आहे विद्या जे बिना इन्सानु हिक पशु आहे हा हुननि खे परिवारिक अगरि व्यवसाय आहे त हुननि में बि हुननि खे हुननि जी शिक्षा कम ही ईंदी हुननि खे अॻियां वधण में अॻियां टेक्नोलॉजी खे वधाइण में उन्हनि खे उन्हनि जी शिक्षा जरूर कम ईंदी ऐं हुननि खे अगरि चाहे त हू पंहिंजे शेहर में नौकिरी कनि ऐं हुननि खे अॻियां सुठो मौक़ो थो मिले त हा हुननि खे ॿाहिरि जरूर नौकिरी करणु खपे पर सुठी उच्च शिक्षा प्राप्त करे सुठी शिक्षा खे अॻियां वधाए करे हुननि खे पंहिंजे लाइ सुठो ई सुठो सोचणु खपे